हिन्दी साहित्यमे ओवर हाइप भेल हँ संस्कृतिके चार अध्याय जे रामधारी सिंह दिनकरजी द्वारा लिखल छथि हुनका ज्ञानपीठो उनैस सओ बहत्तरिमे भेटल छ्ल हँ तऽ ई किताब जे छै से एकटा हिन्दी साहित्यके एकटा अलग ढङ्गसँ लिखल गेल किताब छै चूँकि हिन्दी साहित्यमे एहन प्रयोग बहुत कम देखल गेल हँ राहुल सांकृत्यायन किछु हद तक ई विषयके संस्कृतिके विषयके भाषाके संस्कृतिके विषयके छुलखिन हँ लेकिन जेना दिनकरजी छुलखिन ओना राहुल सांकृत्यायन नहि छुइ सकलखिन हँ अपितु चन्द्रा शर्मा गुलेरियो जे छै से कोशिश केलखिन हँ ई विषयपर किछु लिखैके लेकिन जे उद्धरण जे प्रचार इतिहासबोध जे भाषाके संस्कृति सिन्धुके कि कोना खिलजीसब आबिकऽ फेर भाषामे जे कोना हिन्दी अएलै फेर फारसी अएलै फेर उर्दूके विकास भेलै

जा सकलखिन ओ संस्कृतिके विकास देखेलखिन जे शुरूमे मातृसत्ता रहै फेर पितृसत्ता कोना धीरे धीरे मानसिक दबावमे विकसित कएल गेलै माता जे छै से अथी माता जे छै से माता जे छै से प्रमाणके विषय छै जबकि पिता जे छै से

सबसँ अलग किताब लागल हँ आओर चूँकि ओ छेबो करै एहिके द्वारा ओ ज्ञानपीठ जे छै से के हकदार छै आओर हुनका भेटबो केलै हँ भारतके साहित्यके विषयमे सबसँ सर्वोच्च सम्मान जे छै से भेटबो केलै हँ उनैस सओ बहत्तरिमे तऽ हमरा जे छै से ओ नीको लागैए संस्कृतिके चार अध्याय